मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग कई सारे हैं जहाँ पर हमें कला और शिल्प देखने को मिलती हैं ऐसा ही एक है खजराहो का मंदिर जहाँ पर हमें बहुत पुरानी कला और शिल्प देखने को मिलती है वह कला और शिल्प इतनी आकर्षित होती है कि बाहर से बाहर के देशों से अगंतुक सिर्फ़ उस कला को या शिल्प को देखने के लिए ही आते हैं हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं और जो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं हमारे उदयपुर का मंदिर हमारी साँची का स्तूप ये ऐंसे ऐंसे जगहें हैं जहाँ पर बाहर से अंग्रेज़ जैंसे लोग भी आते हैं और अमेरिका जैसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ़ वहाँ की जो कला है उसको देखने के लिए और आनंद लेने के लिए आते हैं